हलो हांव परेश उलयतां खोर्लेच्यान ओला कॅब सर्वीस न्हय म्हाका एक न्ही टॅक्सी बूक करपाची आशिल्ली म्हाका म्हापशेच्यान काणकोण वचपाक जाय आनी सकाळी म्हाका णव वरांचेर भायर सरपाक जाय आमी टोटल पेसँजर्स आसतले चार जाणां शक्य तर आमकां एसी टॅक्सी जाय आनी आमी णव वरांचेर भायर सरतलीं आनी काणकोण सून मागीर आमकां परत हाडटीं पडटलीं बॅक परत म्हापश्यां हाडचीं पडटलीं सो तारीख आसतली आमचो वचपाची ट्रॅवलिंग डॅट आसतली तेरा जुलाय आनी आमचो एड्रेस आसा खोर्लीम म्हापसा गोआ आनी आमकां मातशी मदीं पणजेंय रावचें पडटलें मातशे कितें घेवपाक जाय आमकां थंय आमकां रावचें पडटलें आनी मागीर आमी मागीर फुडें काणकोण वतलीं सो मातशी बूक करात टॅक्सी